बिहरनायाव पारसेल बिहरनायाव मोजां बिहरदोंमोन नाथाय नाथाय मोजाङानो सफैयाखै बिखौ हरफिननो थाखाय गोब्राब जादों हरफिननो नागेरबाबो लांफैथाराखैमोन नाथाय उनाव लांफैफिननायाव रायजानानैसो होमबाबो मानियाखैमोन फैसाफोरखौबो मोजाङै हरफिनाखैमोन गाज्रिथारमोन ब्रा ब्रा होननानै ब्रा ब्रा होननायावसो लाबोफिनदों लाबोफिनदो लांफैफिनना हरफिनानखै रिटार्न खालामफिननो थाखाय आं जोबोद खस्थ नांगौ जोबोद खस्थ गोनां जादों आरो होफैनायावबो गोबां जेंना जादोंमोन नाथाय बेखौ होफैनायाव मोजां जायाखै गोबां लांफैफिनदो होनहरबाय थानायावसो बिनिखायनो आं प्रडाक्टफोरखौ बारा बिहरला बिनि थाखायनो बायनोसो गोनां जायो मोजां नङैनि थाखायनो बबेबा मोजां सफैयो बबेबा मोजां सफैया बिनि थाखायनो प्रडाक्टफोरखौ आं बारा बिहरला बिनि थखायनो बांसिन बायनायानो बायनो बायो आङो बिनि थाखायनो बिहरबाबो मोजां सफैया बबेबा मोजां बबेबा गाज्रि बिनि थाखायनो हरफिननो नागेरबाबो लांफैफिनि बिनि थाखायनो प्रडाक्टफोरखौ बाहानाया बारा मोजां नङा सोरबा मोजां फैयो सोरबा गाज्रि थायो बिनि थाखायनो